میم کیا آپ کے یہاں کوئی نیا ڈیزائین آیا ہے کوئی نیا جولری وغیرہ ایک بار میں منگائے تھے آپ کے پاس سے ایک بار جو ہے آپ کے شاپ پہ سے لے کے آئے تھے وہ خراب نکل گیا ٹوٹا بھی نکل گیا اور اُس کی کلر بھی گئی ہوئی تھی تو اِسی لیے ہم نے سوچا کہ پہلے کال کر کے پوچھ لیں وہ اچھا ہے یہاں پہ ڈیزائین اچھی مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے اِسی لیے ہم آپ کو کال کیے ہیں

کہہ رہے ہیں میم آپ کی دُکان جو ہے کب کُھلتی ہے جی ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے آپ کی شاپ پہ جی جی میری بہت سی فرینڈ وہ کہہ رہی تھی کہ آپ جو ہے آپ میم کا دُکان دیکھی ہوئی ہیں تو اُس سے بات کر لو تم جی جی ٹھیک ہے